जय झूलेलाल रांदियूं माण्हुनि खे हिक सुठी सभ्यता जो मिसालु ॾींदा आहिनि छाकाणि त हुन में हिक ॿिए जे सहयोग सां ई उहो रांदि थींदी आहे इनकरे हुन में प्रेम भाव ईंदो आहे हिक ॿिए जी शुक्रगुजारी ईंदी आहे ऐं हुन सां माण्हुअ जो पाण जो जेको आहे चरित्र हुनमें निखार ईंदो आहे इनकरे असांखे हमेशह हिक ॿिए सां मिली करे जुली करे टीम वर्क थी करे हुन कमु खे वधाइण घुरिजे त जीअं असांजी सुंदरता अञा निखरी अचे